हा जय झूले साईं बसि साईं बढ़िया तव्हां ॿुधायो हा हुक़ुम कयो हुक़ूम कयो छा खपंदो साईं तव्हां असां हाज़ुरु आहियूं तव्हां जे शेवा में हुक़ुम साईं साड़ीयुनि में जाम वैरायटी आई अथव बनारसी सिल्क गड़वाल आमदनी पठानी जेकी तव्हां चओ टाम संत वारी कोटा वारी क रेडिमेट साड़ी बि आहिनि तव्हां खे मतिलबु त कंहिंखे पारायणी आहे मतिलबु कीअं विचो इहो मतिलबु एज कहिड़ी आहे जींस बि आहिनि साईं इहे सभु जेकी वैरायटी ॿुधाई मां सभु आहिनि सभु अलॻि अलॻि प्रकार जूं आहिनि असां वटि जी जी जी जी सभु तव्हां खे मोकिलियांव थो ड्रेसूं बि अथव तव्हां ड्रेसूं ॿुधायो मालदीव ड्रेसो लखनवी ड्रेसूं चओ हा जोर्जट जी हा जोर्जट

जी जी जी सॼो सभु सैट आहिनि मालिक मुंहिंजा तव्हां जेको ऑडर कयो असां तव्हां खे पहुचाए था ॾियूं घरु फोटो बि मोकिलियांव थो जी जी हा हा आहे साईं उहा चुनरियुनि में बि अथव ड्रैसुनि जी अलॻि अलॻि चुनरियूं बि ईंदी अथव ॾाढी सुठी सुठी जी जी जी हा साईं अलॻि अलॻि प्रकार जूं रंग बिरंगियूं अॼु कल्ह कीअं आहे अलॻि अलॻि टाइप सांं बि ठहनि थियूं कुर्तियूं अलॻि साईं रेंज तव्हां खे पंज सौ खां वठी पंजे हज़ार ताईं मिली वेंदियूं टे हज़ार ताईं मिली वेंदियूं जाम आहिनि न असां असां होलसेल लाइ बि खपंदी आहिनि तव्हां खे हा वरी हां ओके ओके त साईं पोइ तव्हां खे ॾे लॻाए छॾींदा होलसेल ॿियो छाहे हुन में छाहे असां जो आहे ई होलसेल मार्किट सॼो आहे तव्हां जेको चओ सभु ॾेई थो छॾियांव तव्हां खे हुतां मोकिलियांव थो हा आहे न साईं आहे न बिल्कुलु बिल्कुलु सभु बोस जाम वैरायटी आहे मां सभिनी जा रेट लिखी थो मोकिलियांव जेतिरी एम आर पी हो त हुन खां सम्झो सैवंटी फाईव परसेंट लैस करे तव्हां सम्झी वञिजो जेको बि सौ रुपिया त पंजहतरि पंजवीहु रुपिया में तव्हां खे पहुती तव्हां पोइ पोइ केतिरे में विकिणो साईं हा न साड़ी में बि

मां जेतिरो जेको बि तव्हां खे लिखी थो मोकिलियां ड्रेसुनि में तव्हां हुन जा पंजहतरि टका लाहे ॾिजो पंजवीह टका तव्हां खे पवंदी हुन खां पोइ तव्हां खे साड़ी थो मोकिलियां साईं तव्हां जेको कलर चवंदा उहो बि ठहिराए ॾींदोमांव हेतिरो बि असांखे सभु कुझु आहे होलसेल बि आहे असां जो हा साईं साईज़िस में तव्हां खे सभु साईज़ मिलंदी ऑल हा त ट्रिपल एक्सैल बि मिलंदी डबल एक्सैल बि मिली वेंदी सभु मिली वेंदी सिंगल एक्सैल बि एक्स स्मॉल मिडियम लार्ज सभु मिली वेंदो तव्हां खे हा साईं इहो टिनि टिनि जो सैट आहे हाणे तव्हां खे अगरि कुझु हुन मां समुझ में अचे त वधीक खपनि था असां उहो वधीक असां पंहिंजो उहो बि आहे मतिलबु मेकिंग बि कंदा आहियूं होलसेल बि कंदा आहियूं तव्हां खे जेको चवंदा सभु ठाहे ॾींदा आहियूं

जी जी जी

जी जी जी आहे कुर्तियूं ऐं साड़ियूं बि अथव साहिबु हा साड़ी

उहे बि फोटो मोकिलियांव थो ठीकु आहे साईं अचिजो ज़रूर चक्कर हणजो साईं ग्राहक ओके ओके जी जी जी जी साहिबु जी जी जय झूलेलाल साईं पक अथव पक हा